پیدل سفر کرنے کے لیے میرے کو پسندیدہ حصہ جنگل کا ہے جہاں پہ ہم بہت سی جھاڑیوں پیڑوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے الگ الگ پھولوں اور خوشبوؤں کو سونگھتے ہوئے اور بہت سی آیوروید اوسدھیو کو بھی دیکھتے ہوئے جاتے ہیں جس میں سے ہمیں بہت سی چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی ہے تو جو ہمارے گائڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس کام میں آتی ہے اسی طرح سے جنگل میں غروب کے غروب آفتاب کے وقت بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ پیڑوں کے بیچ میں سے چھٹتی چھٹتی جو روشنی ہوتی ہے وہ بہت بڑھیا لگتی ہے اور روشنی وہ جو سنتری کلر کی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بس ہم سب سے بڑھیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں ہم چھ لوگوں کا گروپ وہاں گیا تھا وہاں ہم نے بہت زیادہ ہی مزے کرے جس سے ہمارا دوبارہ جانے کا وہاں پلان بن رہا ہے